سیر و سیاحت گھومنے پھرنے اور سیاحتی و تاریخی مقامات کے لیے تو ہمارا علاقہ دہلی صدیوں سے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھا یہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیر و سیاحت کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے اور اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے ہندوستان کے الگ الگ مقامات سے زائرین اور سیاح گھومنے آتے ہیں لال قلعہ جامع مسجد قطب مینار ہمایوں کا مقبرہ انڈیا گیٹ وغیرہ بہت سارے مقامات ہیں میں کس کس کا نام لوں اس مختصر وقت میں لیکن وہ یہ وہ جگہیں ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں اور تقریباً تمام لوگوں کے لیے بالکل عام سی ہیں میں دو ایسی جگہوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ بہت اہم ہیں وہاں بھی لوگوں کو جانا چاہیے جن میں ایک جگہ کا نام دلی ہاٹ جو ایک طرح سے خریداروں کی جنت معلوم ہوتی ہے اور ثقافتی شائقین کے لیے ایک طرح سے بہترین پر کشش جگہ ہے یہ جگہ اپنے دلفریب ماحول رنگا رنگ کلا کاری اور منفرد دستکاری کے لیے جانا جاتا ہے حکومت نے یہ بازار ملک کے مختلف حصوں سے فن اور دستکاری کو فروغ دینے کے لیے قائم کیا ہے یہ کھلا بازار دہلی میں فیملی کے ساتھ دیکھنے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے دوسری جو بہت اہم لیکن غیر معروف جگہ دہلی میں ہے وہ ہے نیشنل ریل میوزیم ہندوستان کے امیر ترین اور قدیم ریل وے کا تجربہ کرنے والے اور ریل وے کے پرانے طریقہ اور یادگار چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں بہت پرکشش اور تاریخی سامان یہاں موجود ہیں یہ ریل میوزیم گیارہ ایکڑ کے وسیع و عریض رقبہ میں پھیلا ہوا ہے اس میوزیم کا مقصد ریل وے کی تاریخ کو اور اس کی پرانی اور تاریخی چیزوں کو محفوظ کرنا ہے پرانے بھاپ اور کوئلے کے انجن اور پرانے طرز پر بنے ریل کے ڈبے وغیرہ دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے آپ بھی کبھی دہلی تشریف لائیں اور ان سب چیزوں کا